جی مجھے پالتو جانور کافی پسند ہیں جس میں چڑیا پیرٹ یہ چیز آتی ہیں ہمارے گھر میں ایک پیرٹ ہے اُسے ہم نے بہت چھوٹا سا پالا تھا اور وہ ابھی بھی ہمارے گھر میں کُھلا ہُوا پھرتا ہے اُس کے ہم نہ پر کاٹتے ہیں وہ اُڑتا بھی نہیں ہے ہم اُس کو کھڑکی پہ بٹھا دیتے ہیں تب بھی کود کے گھر کے اندر ہی واپس آ جاتا ہے اُس کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتا ہے ہمیشہ